क'क्राझार क'क्राझार जिल्लायाव गाहाइ गोदोहायथ' जेनेबा जोंनिया गामि गामि एल पि स्कुल बा गौरां स्कुल गौरां हाइ स्कुल आरो इंलिस मेडियाम बेफोरखौल'सो खोनानो मोनोमोन नाथाय दा जोङो नुनो मोनबाय जायगायावनो प्राइभेथ स्कुल बा बायदि बेफोर इउनिभारसिति इउ एन स्कुल सेनट्रेल स्कुल इउ एन एकादमी बायदिसिना बेफोरबायदि स्कुलखौ नुनो मोनबाय नाथाय गोदोनि समावथ' गैखाथारानोमोन स्कुला दासो एभेलेभेल जानो हमदों जेरै खाथि खाथिफ्रावनो स्कुल जानो हमबाय दा प्राइभेत स्कुलफ्रानो गावजों गाव बेसेन बुरजा बुरजा लायो मासाव बा बोसोर मासाव मासाव बिदिनो फैसा होनानै फोरोंनाय एबा नङाबा बेफोरबायदि ओंखारबोबाय गोदोनि समावथ' बिदिनो सरकारि स्कुल बेफोरल'खासोमोन ओमफ्राय दा प्राइभेत स्कुल फसंनानै गोबां खाबुफोर मोननो हाबाय फरायसोफोराबो फरायसा फरायसुलिफोराबो गोसोबायदि फरायनो हायो आरो जायफोरा गरिब मानसि बेफोरो सरकारि स्कुलफ्रावनो फोरोंनानै मोजाङै मोजां फोरोंनो हायो इउ एन एकाडेमी बेफोरावथ' गरिब मानसिफोरा फरायनो हाखाया बडलेण्ड एकाडेमी बेफोराव जोंनिफ्राय गरिब मानसिफ्रा फोरोंनो हाखाया बेफोरबायदि स्कुलाव जोंफ्रा सोरकारि स्कुलफ्रावनो फोरोंनांगौ जायो रोंबा रों रोङाबा दारों बेफोरखौनो फोरोंनो गोनां जायो जोङो रोंग्राफ्रा बेफोरबायदि सोरकारि स्कुलफ्रावनो फरायनानै मोजाङै मोजां फरायलाङो माथो नाथाय आजिखालि बेफोरबायदि सेनट्रेलफ्राव फरायग्राफ्राबो माथो टिबसनसो टिबसन लानांगौ जायो सोरकारि स्कुलनिजोंसो हानो नागिरबावा इउ एन एकाडेमीफ्राव फरायनो होनो हानायमोनबालाय बिराद मोजां जायोमोन नाथाय जोंफोरा फैसाफ्रानो थोजासे गैयाबा माजों फोरोंनो थिग जों बेखायनो सरकारि स्कुलफ्रावनो फरायनो गोनां जायो सोरकारि स्कुलानो क'क्राझार सिङाव क'क्राझार जिलानि सिङाव थानाय गौरां हाइ स्कुल देबोरगाव बेफोरबायदियाव फोरोंनो गोनां जायो जों बेफोराव फोरोंनानै जों गथ' गथायखौ मोजाङै मोजां फोरोंनो हायो